ہلو السلام وعلیکم آپ لذیذ پزا والے بول رہے ہیں جی جی میں نے آپ کو کال کیا تھا فیڈبیک دینے کے لیے میں نے آپ سے آرڈر کروایا تھا پانچ پزے اور دو بیگرکر کیوں کہ ہمارے یہاں مہمان آئے تھے اور ہم کو کسی نے مشورہ دیا تھا آپ کے بارے میں جی جی آپ کا کھانا بہت اچھا تھا مہمانوں نے جی بھر کے کھایا اور بہت تعریفیں کیں اور انہوں نے آپ کا پتا بھی پوچھا تو میں نے بتایا کہ یہ کھانا لذیذ پزا والے سے منگوایا گیا تھا ہاں مستقبل میں ان شاء اللہ ہم ضرور آئیں گے آپ کے یہاں آپ اسی طرح کھانا بناتے رہیے اور مزید خدمت کرتے رہیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے